हैलो जायका होटल हमर नाम भेल नितेश कुमार झा खेनाइमे भात दालि चोखा सब्जी सेसभ पठा दिअ कतेक पाइ करीब भेल हैत हँ तीन सए टका किछु डेलीके कस्टमर छी हँ कमसँ कम होयबाक चाही कम सममे हमरा काज कऽ दिअ हँ एकरबाद आओर आर्डर देब की बुझलियै आओर आनोसभके अहाँ एहिठाम पठायब एहन अहाँ एहिठाम पठायब कतेक तऽ कम बेसी करू आब ओतेक भऽ गेल होयत